जोंनि मुस्लिम धोरोमाव माबा इद फोरबो फालियो बे इदाव माबा फिथाफोरबो बानायो माबा केक बानायो पप फिथा थाव फिथा बरपि आरो नेमखिफोराबो बनायो आरो नारिखलनि लारु लादु बनायो टिल मुरि सिरा बेफोरनि लादु बनायो बरपि बुड दालिनि बरपि बनायो सिनि होनानै रिफाइन थाव होनानै बरपि जायो केकबो बनायो केकआ माबा बनायो आरो फिथाफ्राबो सेवायबो बनायो पायस बनायो जोंहा माबा जोसा माइरंनि पायस बनायो इद फोरबोआव गासिबो माबा गोदैफोरासो जायो आरो फिथाफोरा थाव फिथाबो बनायो आरो एनथाबबो बनायो लारुफोराबो बनायो आरो संनाय जानायाव बेदर मिरामिस दालि पापर आसार बेफोरखौ बनायो आसारबो न'आवनो बनायो आरो बायना जोंहाजों आसारफोरा आसारफोरा न'आवनो बनायो आरो ना बेदरबो बनायो बे फोरबो फालियो जोङो मानसि हारसाफोराबो फैयो ना बेफोर आलासिफोरखौ जानो होयो आरो बे आंनि जोंनि फोरबो फालियोना इद फोरबोआवनो गेदेर आरो जोंनिआव माबा फिथाफ्राबो बनायो ओंखाम मेगं ओंखामाबो माबा साधारन ओंखाम बनाया आरो माबा पुलावसो बनायो जोसा माइरंनि पुलाव बानायो बेदरबो बनायो नाबो होयो सोरबा सोरबा बेदर जाया ना बनायो मिरामिसफोर थायो आसार पापर बेबो थायो नेमखिफोराबो बनायो माबा माबि बानायो बनायो आरो लारु बराबो बनायो आरो सेवाइबो थायो लाल साह सेवाइ गाइखेर गाइखेर होनानै बनायो सेवाइखौ आरो पायसबो बनायो जोसा माइरंनि बेखौ बेफोरखौ बनायो आरो फोरबोआव फोरबो इद फोरबोआव इद फोरबो फालियो आरो जोंनिआव ओंखाम ओंखामफोराबो बनायो पुलावबो बनायो बेनो